आमथिसुवायाव जोंहा जों गोदोनि उन्दैयाव मार्बल बायदिसिना मार्बल गेलेयोमोन आरो गिला गेलेयो बाथा गेलेयो आरो दाना आमथिसुवायाव फुटब गेलेयो ज' ज' गेलेनायजों जों बांसिन मिला मिसा जायो आरो मानसिफ्रा बिदिनो गावबा गाव थालायनाय जाबा ज' ज' गेलेबा बांसिन गोरोबलायनाय फैयो